जोंनि जायगा ओनसोलफोराव आखायजों दानाय बांसिनानो आर'नाइ जि आखाइजों दानाय दानि जुगाव हौवाफोराबो हिन्जावफ्राबो बुहुदानो आर'नाइ जिखौ लायो बिदिनो हौवाफ्रा गोदोनायाव फाननानै लायो बैसागो मोसाबा जान्जि खायो बिदिनो खर'आव फावलि खानानै लायो आर'नाइ जिखौ आर'नाइ जिफोरखौ बिदिनो हाजो आग'र फारौ मेगन बेफोरबादिजों बानायनानै एरनाय जायो बेबायदिनो आरो जोंनि जायगाफोराव गोबां जोंनि बर'फोरा बिदिनो साहा खैजा न'मा न' खोलाखै इसिं सानजाखैजा बाख्रि बाथौ बिदिनो बानायनाय जायोमोन बानायो बिदिनो आरो आखाइजों लुनाय दाला सान्द्रि जेखाइ गोदोनि आबै आबौमोनहा बयबो बिदिनो बोराइ बुरिफोरा आखाइजों दाला सान्द्रि हेबोमोन जेखाइफोरखौ हेबोमोन बेबायदिनो आरो उवाल गाइहेन फोरखौ उवालफोरखौ न'फोरावनो आबौ आबैमोन आबौमोनहा दानोमोन आरो बेबादिनो थोरिनि न' थोरि हाग्राखौ हाग्रायाव दानना लायनानै थोरिफोरखौ औवाजों न'खौ लुनाय जायोमोन दानि जुगाव थोरिनि न' जोंनियावबो नुबांला बांसिनानो थिंआरिनि दोथाबजोबबाय बिदिनो थोरिनि न'आ थान्दा मोजां जायोमोन थानो मोजां मोनोमोन सिरि थान्दानो बांसिनानो गोदोनि दिनाव थोरिनि न'खौ नुयोमोन दानि दिनाव थोरिनि न'खौ नुबांला बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफोराव आदब खायदा महर बानायनाय जायोमोन